दुनिआँ बहुत विकसित भऽ रहल छै जे पहिने जे छलै दुनिआँ ताहिसँ आबक देखियौ जे दुनिआँ कतयसँ कतय जा रहल छै जे पहिने आब घर गाम गाम गली गली रोड बनि गेल छै हर घरमे पानी टंकी बिजली हमेशा चौबीस घण्टा आओर घर घर पहिने लोग चूल्हापर खाना बनबैत छलखिन माँ दादी सभ लेकिन आब उएह चीज गैस हर घरमे एगो नहि दू दू टा सिलिंडरके सिलिंडर हेबय लगलै आओर हर पहिने एकटा अकाउंट रहैत छलै ने आब हर घरमे सभकिओ पूरे मेम्बरके अकाउंट छै जे पहिलका दादीसभ मतलब बूझैत नहि छलखिन ओ चीज आब मतलब एतेक तक दुनिआँ चलि गेलै जे मतलब हमरसभके मतलब गाममे देखैके लेल मिलैत छै मॉल मिलैत छै देखैके लेल रेस्टुरेंट देखैके लेल मिलैत छै आओर तरह तरहके चीजसभ देखयके लेल मिलैत छै एतय तक गाममे कॉलेज इस्कुल हाइ स्कूल मतलब स्कूल तऽ छलहिए पाँचवीं तक लेकिन आब गामेमे नाइन्थ टेंथ प्लस टू एतय तक ग्रेजुएशन भी गाममे आब करय लगलै गामके तरफसँ पहिने दूर दूर जाइत छलै मतलब बे मतलब बेटीकेँ नहि जाय दैत छलै दूरके कार दूरके कारण हाइ स्कूल या कॉलेज नहि जाय दै छलै लेकिन आब उएह चीज गामेमे खुजि गेलै आओर ऊपरसँ बहुत मतलब लड़कीसभके लेल या मतलब बहुत सारा जनसङ्ख्येमे एतेक ज्यादा भऽ गेलै हमरसभके सरकार बहुत किछु कयलखिन बहुत भारत सरकार प्रयासमे लागल छथिन जे आबो आगू हमर देश विकसित होय एखन तऽ भेबे केलै लेकिन आगुओ तक विकसित होइत जाय